हँ हम जे ऑडियो लेने रही ओ हमरा नीक नहि लागल सुनलहुँ तऽ हम चाहै छी एक़रा फेर वापस करी चूँकि एक़रा लास्ट तक सुनलहुँ तऽ हमर ओहन कोनो ढङ्गर नहि लागल तऽ हम चाहै छी जे एक़रा वापस करू आओर अपन सामानके प्रोडक्टके लेने जाउ